एसे तऽ कहल जाइ छै की मोबाइल जे है राहु ग्रह के प्रतीक होइ छै बच्चा सबके ना देबय के चाही लेकिन अभी के जे समय छै कामकाजी महिला पुरुष सब दूनू गोटा हो गेल छथिन सब लोग जॉब चाहै छथिन करय तब बच्चा के कम समय देबय के प्रबंध है आ बच्चा के मनाबै के कैसे है जब ओ रोय लागल चाहे खाना बना रहल छी तऽ ओहि समय तऽ बच्चा के कोइ ना कोइ खेलाबै वला के दादा दादी के संग कम हो गेल हँ अब या तऽ दादा दादी गाँव मे रहै छथिन आ बच्चा शहर मे रह रहल है एहि दुआरे की की हो रहल है अपनेके की माता पिता मोबाइल के ही दादा दादी के रूप बनाके दे दे रहल छथिन आ बच्चा सब मोबाइल मे जे रंग बिरंग के गेम छै गाना छै अनंत कथा छै मोबाइल मे तऽ वहाँ दादा दादी के रोल जे है मोबाइले अथी मतलब भूमिका अदा कर रहल है लेकिन ई मोबाइल के यूज जे है बच्चा सबके आँख के बहुत ही मतलब खराब पहुँचा रहल है आ छोट छोट बच्चा सब चश्मा लगा रहल छथिन तऽ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही खराब छै मोबाइल के प्रयोग बच्चा के ना करय देबे के चाही कोइ भी कीमत पर एकर कोइ आओर विकल्प हमरा सबके पास होय ओ विकल्प बच्चा के सामने रखी ठीक छै धन्यवाद